इलाजके खातिर हमरासबके बिहारमे जे अछि बिहारमे जे डॉक्टर अछि गामघरमे से बहुत लम्बाइ माँगैए पइसा कौड़ी बहुत आओर ओहिसँ जे नहि सकै छी सरकारीमे जे जाए छी सरकारीमे जाएत जाएत जहन जाए छी तऽ आओर ज्यादे दुख बढ़ि जाइए लेकिन इलाज नहि होइए इलाज एहिके दुआरे नहि होइए पइसा नहि अइ जे प्राइवेटमे जल्दीसँ भरती हैब आओर जँ भरती होइ छी तऽ पइसे नहि रहैए पइसा नहि रहैए तऽ जाउ आधा इलाज करत आधा इलाजमे जाउ जहाँ जाएब तहाँ आब ओहि आधा इलाज लऽ कऽ जे जाइ छी सरकारीमे तऽ ओ आब दैत दैत दैत दैत देलक तऽ देलक ठीक भेल तऽ भेल नहि भेल तऽ जाउ अपना ओतबीपर अपना से अपना मोसीबत काटैत रहू काटैत रहू तऽ आब जे हम गरीब आदमी जे छिए तऽ जतबी हमरा रहतै औकादि जतबी हमरा रहतै पइसा ओतबे ने हम करबै लेकिन इसकुल छै आओर दवाइ ड डॉक्टर जे छै तऽ जतबे हमरा पइसा रहतै ओतबेमे करै छिए